खबर

दे फै गासिबो दङ खय नाम्बारनि नांगौ खय बोसोरनि दे मोनगोन दे दङ मोनगोन इस्कुलनि नांगौ ना बेरायनायनि नांगौ दंजोबो दंजोबो दङ दङ हिलआ दङ बिदिनो माबानि दुर्गा फुजानि एसे माबा हगारदों सारिस'निखौ थिनस' गाहामनि हरदों सारिस'निखौ थिनस' गाहामनि हरदों फुजानि सारिस'निखौ थिनस'नि हरदों औ आरो नोङो जराथाम जराब्रै बायबा जरासे फ्रि मोनबावगोन आया फिसाफ्रा बुरजाबा नों बायनांखागोन ना खनसेनो बायबा एसे जरासे फ्रि हरगोन आङो फुजानि नोंबा बेसेबांनिखौ लाङो थिनस'निखौ लाङोबा नोङो जराथामजों नयस' थांगोन पास नाम्बार नोंबा कवालिटि लायै कवालिटिसो दा पास नाम्बारा हिन्जावफोरनि ना हौवाफोरनिखौ होनदों इस्कुलनिखौ इस्कुलनि आरायस' स्कुलनिया अबे जरासेआ स्कुलनिया दे बेखौ दुइस' सोबा औ माबासो पनसास थाखासो बारा होबानो जाबाय दाम बारा नालाय एसे गिदिरसिन नालाय जराबेसेजों जराथाम आरायस'नि जरासे ओमफ्राय थिनस'नि जरा हा एकस'निया उन्दैफोरनिसो जागोन ना

पनद्र सरल'ना दुइस' दुइस' लादो दे दुइस' दुइस' जराथामजों माबा होबा सयस'आव पासस' होबाबो जाबाय दे दे दे होमबालाय साराय सारिस' होदो अननानै हरबाय आङो अननानै हरबाय आङो दे नोंनोखायसो हरबाय आङो बिदिखौ दे दोनथ'दो दोनथ'दो खास्थ'मार फैदों